ॾींहं जे जय झूलेलाल साईं बाबा ओम साईं राम ॾींहं जे टाइम असां ॾह अन दालि चांवर घणो करे खाईंदा आहियूं पटाटो फुलको खाईंदा आहियूं खिचड़ी पटाटो ठाहींदी आहियां ऐं काई भाॾी राजमा चांवर थिया छोला चांवर थिया कढ़ी थी ऐं डई थी रायेतो थियो ईए असां ॾींहं जूं भाॼियूं खाईंदा आहियूं जेके बि बेसणअ जी भाॼी या काई बि बीह पटाटा वग़ैरह जेका गैस पैदा न कंदी हुजे हुअ असां ॾींहं जे टाइम खाईंदा आहियूं छोला थिया कढ़ी थी राजमा चांवर थिया लोभिया थिया मूङ थिया ईअ असां घणो करे ॾींहं जे टाइम रोटी ठाहींदा आहिनि ऐं राति जे टाइम असां बादी शयूं न खाईंदा आहियूं हलको फुलको खाईंदा आहियूं जीअं वांङण फुलको थियो पटाटो फुलको थियो या दालि फुलको थियो ऐं डही राति जे टाइम न खाईंदा आहियूं थदी थींदी आहे हुओ ॾींहं जे टाइम लस्सी डई खाईंदा आहियूं ऐं राति जो इहे शयूं थोरी अवॉइड कंदा आहियूं सिम्पल चैहरो फुलको खीर बि खाईंदा आयूं घणेई दफ़ा बुख न हूंदी आहे त डबल रोटी मखण खाई खीर पीअंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं की भारी शयूं न खाऊं जवान ॿार त खाईंदा आहिनि ॾींहं जे टाइम त पनीर वग़ैरह थींदो आहे गनर वनर थींदा आहिनि साग वाग थींदो आहे उहे ॾींहं जे टाइम खाईंदा आहियूं पर राति जे टाइम इए शयूं असां अवॉइड कंदा आहियूं हिन करे की इहे बादी शयूं आहिनि ऐं सिम्पल रोटी खाइण वधीक पसंदि कंदा आहियूं जीअं पटाटे जो फुलको थियो कोकी थी इयो बि राति जो खाई वठंदा आहियूं की थोरी हलकी फुलकी रोटी थींदी आहे किथा घुमी फिरी ईंदा आहियूं त सोचींदा आहियूं राति जे टाइम थोरी खिचड़ी विचड़ी खाऊं त थोरो पेट असांजो हलको रहे ऐं ॿिए ॾींहं असांखे तकलीफ़ पेट वेट जी न थिए गैस वैस न थिए हिन करे असां हुनखे अवॉइड करे ॾींहं जे टाइम भारी शइ खाईंदा आहियूं राति जो घटि खाईंदा आहियूं